नदी के पास हम गए नहाने नहाने गए तो उसी में हम नहाते नहाते बूड़ने लगे बूड़ने लगे तो खूब गहिरे में चले गए तो वहाँ पर फिर अपन उपाय लगाए तो हम बाहर आ गए निकल आए डेराए गए बहुत डेराए गए हम फिर दो चार दिन दस दिन वहाँ नहीं गए नहाने नहीं गए हम कहे हम नहीं जाएँगे हम बूड़ जाएँगे तो हम फिर अपने अपन हिम्मत पोड़ किहेन फिर हम गए फिर नहाए तो गए तो एक बच्चा बूड़ता रहा तो उसी को हम निकालने लगे तो जब निकालने लगे तो वह बच्चा को निकाल लाए हम पानी पी गए और बच्चा को बाहर करके हम पानी पी गए हम नहाने लगे फिर यह पानी पी गऍ तो हम बहुत परेशान हुए फिर हम कहे हम बूड़ेंगे नहीं हम पानी पी गए परेशान हो गए लेकिन फिर हम हिम्मत लाए हम कहे कि हम अब बूड़ेंगे नहीं चाहे जेत्ते वह हो हम नहाने जाएँगे फिर यह मार फिर घरे आएँ तो हम बताने लगे तो सब लोग समझाने लगे कहने लगे उसी में बूड़ै बूड़े मत तो हम कहे हम जाइब ज़रूर नहाए हम जाएँगे जरूर नहाए हम गऍ तो फिर हम बहुत भयभीत हो गए जब बूड़ने लगे तो हम भयभीत हो गए कि हम पानी पी गए हम यह हो गया वह हो गया हमको तौ सब कोई हल्ला करने लगा मामा पापा मम्मी हल्ला करने लगे वहाँ जाएँगे बूड़ जाएँगे मर जाएँगे हम लोग क्या करेंगे तो हम कहे हम जाएँगे ज़रूर बूड़ने हम जाएँगे ज़रूर नहाने खूब नहाए खूब नहाए वहाँ दो डप एक लग सहेली जाने लगी मेरे साथ नहाने तो हम कहे ठीक है और बढ़िया अच्छा लगा और नहाया जाए जब नहाए गए तो और सब लोग जाएँ और बढ़ते बढ़ते सब लोग बढ़ने लगे फिर छोटे छोटे रहे वही कहें बुआ नहीं हम नहाने चलेंगे तो हम कही तुम वहाँ बूड़ जाऍंगे तुम नहीं जाएँगे कहे हम चलेंगे तुम नहीं बूड़ती हो हम कैसे बूड़ेंगे तुम निकाल लिए तो हम कही हाँ निकाल लेबै चलो नहाने चलो खूब नहाए खूब पइरें खुब नदिया में तेरे खूब नहाए और वह लोग जो छोटे छोटे बच्चे गए उसी को नहाने दिए वह खुब हमको अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा नहाने में तो और लोग बढ़ते बढ़ते रहे और लोग बढ़ गए सहेली आने लगी और यह दोस्त आने लगे सब नहाने के लिए सब कहे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगा नहाने उल्टे पैरें सीधे पैरे खूब नहाए नदिया में बहुत नहाए बहुत हमका खूब अच्छा लगा